हँ हँ ठीक हति अहाँ ठीक हती हँ हमसभ तऽ गबैत छी मैथिलीये ठेठी भाषामे गबैत छी आओरो छठि माइके गीत गबैत छी अखनि तऽ छठिके समय हय तऽ छठिये माइके गीत होइत छनि हँ सुनले हतियै आँय हँ हँ छठिये माइके ने

अहाँ बहु बहुत गाना सभ हय छठि माइकेँ गानाके तऽ ओरे नहि हय बहुत गाना हय हँ चारहि

हँ तऽ छठि माइकेँ अखनि तऽ छठि माइकेँ गानाके दुर्गा जीकेँ गाना हय

ठीक हय गाइ गा दय छी छठि माइकेँ गा दै छी इएह चारि आ एगो कहैत छै जे आँय हँ हँ तऽ बिहारिये गानासँ ने ई सहज

तऽ हमरा सभकेँ जे जे गाबे अबैए से तऽ हम सुनाइए देली हँ गाकऽ गाना तऽ बहुत तरहकेँ अइ गानाके कोइ कमी नहि हय लेकिन ओहि गाबैके टाइम रहैत छै जखनि तखनि गाकऽ सुना देली अभी तऽ ई फोन पर कथी सुनाउ फोन पर जितने होइए दुओ अक्षर कह देली हँ लेकिन गानाके तऽ कोइ ओरे नहि हय छठि माइके हय ठीक हय राखू